जियां तुसेंगी पता कि साढ़ै अस पैहले ते डिस्टिक रेयासी दे न ते साढ़ी जेह्ड़ी हास्पिटैलटी ऐ ते मतलब कटरा दी अस कटरा दे रौह्ने आह्लें आं ते साढ़ी जेह्ड़ी कटरा दी ऐ ते एह् थोह्ड़ा हारा सानू दिक्खना पौना कि गरीबें आस्तै बी थोह्ड़ा सोचना पौना कि स्हूलियत थ्होऐ कटरा बिच्च बी क्योंकि दिक्खो जी जि'यां के मतलब जि'यां कोई शाहूकार ऐ ओह् ते मतलब साढ़े इत्थै लाग्गै मतलब नाली कन्नै पौंदा ऐ नारायण हास्पिटल पौंदा जम्मू पौंदे न उत्थै ओह् जाई सकदे न

ठीक ऐ ते उ'नेंगी मतलब जि'यां की कोई भगवान न करै खुदा न वास्तै कोई बड्डी ट्रैजिडी होई जंदी ते उ'नें कटरा दे सिवा मतलब जेल्लै जंदे ते उत्थै इनें उत्थुआं रैफर करी ओड़दे जां ते नारायणा करी ओड़दे ते जां ते ने जम्मू रैफर करी ओड़दे ते साढ़ी कोशिश इ'यै रौह्नी ऐ कि मतलब इ'नें थोह्ड़ा हारा इत्थै स्हूलियत थ्होऐ कि जम्मू रैफर दी वजह् कन्नै कि कटरा बिच्च गै इ'नें इत्थै गै स्हूलियत थ्होई जा जि'यां मशीनां होइयां जा मतलब कोई बड्डी ते एह् चीजां होंदियां न थोह्ड़ी नेही स्हूलियत थ्होई जा ते ओह् बहुत अच्छा होआ जाह्ग उं'दे आस्तै ते रेही गल्ल जि'यां हून तोहें दिक्खेआ होना पिच्छै करोना आया हा ते करोना बिच्च इ'नें केह् होएया हा के मतलब बड़े लोग हे आक्सीजन दी कमी रेही ही मतलब ओह्दे कन्नै केह् होआ इ'नें दूर जाना पेआ जम्मू जाना पेआ ते अगर उ'यै चीज कटरा बिच्च होंदी ही जां रियासी बिच्च होंदी ही ते इ'नें थोह्ड़ा हारा एह्दा आराम रौह्ना हा

चलो